جی اولا کیب سے ہم بات کر رہے ہیں جی بتائیے کہاں جانا چاہیں گے آپ اچھا کتنے آدمی ہیں آپ لوگ اکیلے ہیں اچھا تو کون سی گاڑی بک کرنا چاہیں گے آپ ہمارے ہمارے پاس میں اسکارپیو اویلیبل ہے اچھی گاڑیوں میں اسکارپیو ہے فارچونر ہے اور انووا ہے اور آپ اگر لگژری گاڑی چاہ رہے ہیں پریمیم کار تو اس کے اندر ہمارے آتی ہی مرسڈیز اور آڈی اور بی ایم ڈبلو باقی الگ الگ ان کے سب کے پرائز ہیں کون سی کریں آپ کے لیے بی ایم ڈبلیو کرانی ہے آپ کو پی ایم بی ایم ڈبلیو کا الگ سے پرائز لگے گا اور کافی ہائی ریٹ ہیں اس کے دیڑھ لاکھ روپئے ہے اگر آپ کر پائیں اس کو رینٹ پہ کیا آپ کو پورے دن کے لیے کار چاہیے اچھا کتنے ایریا میں گھومنا ہے لال قلعہ کے آپ کو کتنے کلو میٹر کا ایریے میں گھومنا ہے آپ کو دس سے بیس کلو میٹر مینیمم

تو یہ ریٹ ہمارے آپ کے لگ جائیں گے ایک لاکھ بیس ہزار روپئے

جی ڈسکاؤنٹ کر کے آپ کو دیڑھ لاکھ بتایا تھا میں نے اب گاڑی بھی تو بی ایم ڈبلیو لے رہے ہیں اوکے